जोंनि गामियावथ' आयु बिराद खारनाय गेलेयोमोन जों गेलेग्रा खारनायनि मुंखौ माबा होनोमोन जल दा खेला होनोमोन आरो जोङो जलदा खेला होनो आमफाय काबादि गेलेयो रिदि गेलेयोमोन जोङो माबा बे खारनाय गेलेनायावथ' बिराद खारनो हायो आरो जोंजों जों लोगोफोर बुरजा दंमोन फिसा फिसा जोंनि गेलेनाया आरो गिदिरफोरा गिदिरफोर ओन्दैया ओन्दैनि गेलेयोमोन रिदि गेलेयोमोन बे रिदि गेलेनायाबो हायाव जावबाय जोङो हायाव जावनानै जोंनि जखा हिसाबै माबा सुनानै जोङा खदाल लानानै खदालजों जावोमोन जोङो जावनानै खा माबायोमोन आरो ग्रुब मोन्नै थायो ग्रुप मोनसेया माबा बेंथाग्रा आरो ग्रुप मोनसेया माबामोन आरो मा होनो खारग्रा गेलेग्रा आरो बेंथाग्रा दं खारग्रा दङ आरो मोनब्रै मोनब्रै सिन जावोमोन आरो बेयाव सानै सानै थायो आरो सानै सानै थानानै मोनसे गोखै गेला होनो आरो खै खेला मानि मोनोमोन मोननानै फारसे साइदजों माबा मा मोन जेब्ला खारनानै जोबथा हैयो बैबो मोनो आरो आरो बिथिं सिगांजों होबथाग्रा सासे दङ इयो होबथाग्राया बेंबाय थागोन आरो गोमोन गोमोन मोनसे गोथां गाबजों बै जेब्लानाखि फार्स खारजेननाय बेयो लाससिम जोबथा जासेयाव सहैया बेयो गोथां जानानै थायो आरो जाय खारनाय खारनानै माबा जोबहैयो जोबहैनानै बियो गोदान खारहो फिननानै माबा नांगौ आरो मोन्नाय जाय देरहायो बियो जायनो खारलांनो हायो बेनो देरहायोमोन आरो बे ग्रुबानो आरो सासे थैबानो थैयोमोन बिदिमोन जोंथ' बिराद माबादों आरो गेलेदों काबादि गेलेनाय काबादि गेलेनायाबो जि मिनिथाव मिनिथाव जाखायोमोनलै जोंनि गेलेनाय समाव बिनोसै आरो जों गेलेनायफ्रालाय आरो आं बोरलाबो गावदोंमोन बोरला अदालगु अदालगुरियावबो गावदों काजलगावआवबो गावदों आं बारा गोबाव गेलेयाखै आरो आङो बोरला गावनायखौबो बेनोसै